السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ جی عزیزی ہمیں جو ہے شاہد صاحب نے آپ کا نمبر دیا تھا آپ یعقوب صاحب بول رہے ہیں پراپرٹی ڈیلر جی آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے شاہد بھائی کہ جو ہے آپ بہت بہترین ہیں دھوکہ دھڑی والا کام آپ کے یہاں نہیں ہے فریش کام ہے کیونکہ میں بہت دن سے پریشان تھا ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا مجھے ایک پلاٹ چاہیے تھا زمین خریدنی تھی تھوڑی سی کہیے ہوں جی

اصل میں فریش کام چاہیے مجھے کیونکہ میں نے کئی جگہ بھی کیا ہے تو اس میں دھوکہ دھڑی والا پیپر کہیں کمپلیٹ نہیں ہے کہیں کچھ معاملہ ہے اسی وجہ سے اور کچھ تو صحیح جگہ تو میں نے بیانہ بھی دیا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ زمین ہی نہیں ہے بس بیانہ ہو گیا اس سے کہ دھوکہ دھڑی والا معاملہ تھا تو شاہد صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے کہ آپ سے بات کروں اور مجھے مل جائے گا معاملہ ہمارے مطابق کام ہو جائے گا ہمارا کدھر کدھر کدھر جو ہے مل جائے گی تقریباً مجھے تو جگہ چاہیے تھا ایسی سوسائٹی چاہیے جہاں جو ہے اچھی سوسائٹی ہو اور راستے چوڑے ہوں ہاں اس میں جو ہے حضرت گنج حضرت گنج دیکھیے اگر حضرت گنج ہو جائے یا لائن بازار ہو جائے یا گلاب باغ ہو جائے یہ ساری جگہوں پہ ہم نے سنا مطلب دیکھا بھی ہے تھوڑا ٹہل کر کے کہ اچھی ہیں جگہ

اچھا ماشاء اللہ جی جی جی ماشاء اللہ تو ہاں ایسے ہی لوکیشن مجھے چاہیے تھی جی تو کیا تقریباً کیا ریٹ پڑتا ہے ادھر

جی جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی پھر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی ہم آ رہے آپ کا آفس کدھر رہے گا آفس میں ہی آ کر کے بات کرتے ہیں اطمینان سے جی اچھا جی جی تو اسی نمبر سے رابطہ ہو جائے گا ان شاء اللہ ٹھیک ہے تو ٹائمنگ کیا ہے آپ کے آفس کی اچھا آپ وہاں رہتے ہیں ان شاء اللہ ٹھیک ہے آتے ہیں پھر ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے پھر وہیں پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں ان شاء اللہ جی السلام علیکم فی امان اللہ